नमस्कार नमस्कार बोलिए हाँ बोलिए कैसा साइकिल आपको चाहिए

हाँ हमारे यहाँ जैसे बहुत प्रकार की साइकिल हैं क्या अर्थात क्या बोलते हैं रेंजर में भी है और एगो छोटा में भी आता है बच्चा कितना साल का है आपका हाँ तो हाँ तो मैम आपके पास आपका बच्चा के लिए तो साइकिल है रेड में भी है ब्लैक या ब्लू किस कलर का आपका जो चॉइस करना है बोलिए बजट इसका रेड का रेंज हैं अरे पाँच हज़ार और और वो रेंजर है हाँ हाँ वो रेंजर है जो पाँच हज़ार का रेड कलर है और जो वो और भी कलर में छोटा और उससे कम में पैसा में आ जाएगा आपका और जो एकदम छोटा है उसका पच्चीस सौ रुपए है तो आप आप देखिए आपको जैसा लगे फिर उसके आगे बात करिए नहीं नहीं आप आप जैसा भाई आप आइए देखिए आपको जैसा अच्छा लगेगा तो छोड़ भी सकते हैं भाई अब पाँच हज़ार का है तो फिर प्राइस कम कर देंगे आप अगर लेना चाहेंगे तो आपको पसंद आएगा तो हाँ मैम एकदम एकदम आपको किसी चीज का कमी नहीं पाएँगे नहीं नहीं नहीं एकदम गारंटी के साथ देगें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा

नहीं एक साल का साइकिल का वो रहता है कुछ जैसे कुछ टूटा फूटा तो एक साल आपका फ्री में बना सकते हैं फिर उसके बाद नहीं

हाँ आइए कितने बजे आएँगे मैडम कितने बजे आएँगे मैम ठीक है आइए देखिए आपको जैसा लगे भाई उसके आगे बात करते हैं हम लोग फिर आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा आपको जैसा वैसे पाँच साल का बच्चा है तो मेरे यहाँ पर छोटा छोटा साइकिल है हाँ आपको जो कलर या फिर जो भी चॉइस करना है आप कर सकते हैं ठीक ओके ओके मैम ठीक है मैम आइएगा ठीक है मैम ठीक